हाँ स्वास्थ्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य फ़िटनेस के लिए तैराकी बहुत फ़ायदेमंद है जिससे लोग फ़िट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और तरोताज़ा रहते हैं तैराकी द्वारा लोग श्वास को नियंत्रण करते हैं क्योंकि जब पानी में तैराकी होती है तो उसे आदत हो जाती है कि वह श्वास को नियंत्रण कर सकता है और कुछ समय तक साँस के बिना भी रह सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है यह तैराकी के समय व्यक्ति सीखता है आप भी इसे देख सकते हैं की तैराकी के समय हम जब पानी में अन्दर होते हैं तो साँस नहीं ले पाते कुछ समय तक हम पानी के अन्दर रहें तो साँस नहीं ले पाते पानी के ऊपर आने के बाद हमें साँस लेते हैं तैराकी से इन मनुष्य एकदम फ़िट स्वास्थ्य रहते हैं जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से बढ़ता है और वो सुरक्षित रहते हैं संतुलित रहते हैं